हम जे छियै न्यूरो नेटवर्किंगके बारेमे जे छै ओ जादासऽ जादा जानेके बारेमे रुचि राखैत छियै न्यूरल नेटवर्क जे छै आजके आधुनिक क्षेत्रमऽ जे छै इ काम आबि रहल छै आओर आजकऽ तकनीकी क्षेत्र जे छै ओ आगाँ बढ़ि रहल छै कनेक्टिविटीके द्वारा आओर अहाँ सभकऽ जे छै न्यूरल नेटवर्कके बारेमऽ जे छै जानना चाही आओर हमर रुचि भी जे छै ओ न्यूरल नेटवर्क छै हमे जे छियै ओ जानयलऽ चाहैत छियै कि न्यूरल नेटवर्कमऽ जे छै कार्य केना भए रहल छै आ जितना भी तकनीकी दौर आबि रहल छै वहाँ अहाँसभके जे छै न्यूरल नेटवर्ककऽ बारेमऽ जे छै अहाँसभकऽ लागि रहल छै न्यूरल नेटवर्कके बारेमऽ आओर अहाँ सबकऽ जे छै न्यूरल नेटवर्कके बारेमऽ जे छै बहुत ही ज्ञानके जे छै अखन जे अभाव छै आओर हम जे विद्यार्थी छियै छात्र जे छियै आओर जे तकनीकी ज्ञानके जे क्षेत्र छै आओर तकनीकी ज्ञानके क्षेत्रमे जे छै हमे जे छियै न्यूरल नेटवर्कके बारेमे जे छै ज्यादा रुचि रखैत छियै आओर हम चाहय छियै जे न्यूरल नेटवर्कके बारेमे जितना जादा जे छै ज्ञान अर्जित करि सकैत छियै हु करय कऽ लियऽ जे ओ तत्पर रहे छियै आओर न्यूरल नेटवर्क जे क्षेत्र छै वहाँ जे छै हमरा जे छै जादा रुचि आबय छै